हा दीदी चओ

हा दीदी चओ हा

दीदी तव्हांखे छा छा रिक्वारयमेंट आहे ईअं सोफ़ा खपनि वॉर्डरोब खपनि या फर्नीचर समेत खपनि या हीअं ई दीदी दीदी तव्हांजो पंज सौ रुपिया हिकु स्क्वैयर फिट आहे हा मञी करे हलो पंहिंजो पाण खे ईअं सठि सतरि हज़ार जो पवंदो हिकु रूम हिकु रूम जो ख़र्चो आहे ईअं ईअं विध फर्नीचर आहे हा ऐं पाण खे ख़ाली ख़ाली इंटीरियर डिजाइन कराइणो आहे तव्हांजो फर्नीचर थींदो हुनमें

हा त उहो त पंहिंजो ईअं मञी करे हलो सठि सतरि हज़ार बाक़ी पंहिंजे क्वालिटी जी मथां आहे त तव्हांखे कीअं खपे छा खपे हुनजे मथां आहे हलो ठीकु आहे तव्हांजे हलो ठीकु आहे दीदी तव्हां हिकु बार मूंखे लिखाए छॾियो तव्हांखे छा छा रिक्वायरमेंट आहे त मां हुनमें ॾिसा छा छा पंहिंजो बजट थो वहे अच्छा तव्हांखे वॉलपेपर कीअं खपनि रूम में वॉलपेपर खपनि या हीअं ई ख़ाली पेंट खपे ऐं पोटलिन डिजाइन रहंदी आहे हलो ठीकु आहे ऐं वॉलपेपर पंहिंजा प्रिमियम रहंदा सॼो हे न हलो ठीकु आहे मां हीअं त ॾिसो हिकु ॿ ॾींहं कम में आहियां बाक़ी मां तव्हांखे हिकु ॿ ॾींहं में कॉल थो कया ऐं मुंहिंजा लेबर अची करे ॾिसी वेंदसि सारा ऐं तव्हांखे ॿुधाए वेंदा छा छा ख़र्चो आहे छा आहे छा वेहंदो पंहिंजो ऐं तव्हांखे आहे न प्रोडक्ट जो बु ॿुधाए वेंदा जी मतिलब छा छा फर्नीचर में यूस थींदा हा हा हा दीदी हुनमें कोई कहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे मुंहिंजा अची वेंदो वर्कर त तव्हांखे ड ॾेखारे छॾंदो सभई ठीकु आहे दी दीदी ऐं तव्हां माना तव्हां हिकु कम कयो व्हाटसप ते एड्रेस मोकिले छॾियो मां जल्दी खां जल्दी था करायो तव्हांखे हा दीदी मां मोकिले छॾींदो सां तव्हां मां दीदी हुअ ई थो चवा मां मूंखे हा तव्हां व्हाटसप करे छॾियो एड्रेस मैसेज करो त मां तव्हांखे सभु सम्झी करे मोकिलियां थो जी दीदी जी दीदी जी जी जय झूलेलाल